आं चिरां जिल्ला बड'लेण्ड हालामनि आसाम हादरसायाव नि हादरसानि थागिबि दा जोंनि ओनसोलाव जोंहा जोबोद जोंनि ओनसोलाव फालिनाय फोरबोफोरा जाहैबाय सेथियावनो गोदान बोसोर हिसाबै जों बैसागु फालिनाय जायो दा बुंनो थाङोबा बैसागुखौ बर'फोरा फालियो दा बैसागुखौ बर'फोरा माबादि फालियो बैसागु बोथोरा जाहैबाय गोदान बोसोरखौ बरायनाय बा गोदान बोसोराव रंजानाय बाजानाय बेयो मोनसे फोरबो बैसागु बोथोरा जोंहा इंराजि इंराजि केलेण्डारनि जिबा एप्रिलनिफ्राय जागायजेनो आरो बेखौ जों बर'फोरा से सप्तानि थाखाय फालिनाय जायो बैसागुआव माबादि फालियो जोंहा गिबियावनो जोङो बैसागुआव मोसौ मोसा फोरखौ थुखैयो साजायो न' बांखौ साजायो आरो गेदेरफोरखौ मान होयो बैसागुआव जोङो जानाय लोंनाय मोसानाय मुसुरनाय बयबो ज' ज' ओंखारलायनानै गामिसेयैनो रंजायो बाजायो आथिखालाव जोङो बैसागु बोथोराव काल्सारेल नाइट्स बा काल्सारेल स' जों लोगोसे माखासे खेला दुला बादायलायनाय लाइमोनफोरा गाव गावनि गामियाव बा गाव गावनि हालामाव खुंनायखौ आरो बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोनो दा बुंनो थाङोबा फ्राय जोंहा बैसागु होनबाथाय बे जौ लोंनाय बेदर जानाय जों बेफोरखौ नुनो मोनो नाथाय बैसागुआ बेल' नङादे जौ लोंनांगौ बेदर जानांगौ बेल' नङा बे बैसागुआ बैसागुनि फालिनायनि थाखाय जोङो जोंनि राव हारिमुफोरखौबो माब्रै गोथाङै लाखिनो हायो बे जोंनि बर' समाजनि थांखि जानांगौखौ आं सानो दा बेनिखायनो दा जोंनि ओनसोलाव फालिनाय फोरबोफोरा दंबावो दा से खाथियाव जोङो आबाद थिलियाव जोङो गासाबो गासा सावो आरो बर'फोरा खेराय फुजाबो होनाय जायो माग दानाव दा खेराय फुजायाव थ' खेराय फुजायाथ' हरसे मानि जायो दं हरनि स्नि बाजियाव जागायबाथ' बियो अखानायै फुंनि स्नि दाइन बाजियावसो जोबहैलाइयो दा जोंनि गामि खाथियावबो बे खेराय फोरबोखौ खेराय फोरबोखौ फालियो गामि नाङैनो बे जिद' नैजिथासो गामिया बेयाव ज'यैनो लोगो नांनानै बे खेराय फोरबोखौ खुंनाय जायो एसेनोसै